हम अपने परिवार के साथ और अपनी मित्र के साथ दोनों के साथ अमृतसर गए हैं अमृतसर में बहुत अच्छा गोल्डन टेम्पर है गोल्डन टेम्पर है पानी के अंदर उसका वहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने और घूमने गए थे तो वहाँ पे हम लोग जब गए ना हम भी पहली बार गए थे हम देखें नहीं थे वहाँ कैसा है सुन ही रहे थे जे गोंडेल टेम्पर है अमृतसर में बहुत अच्छा लगता है देखने में तो हम लोग वहाँ गए थे तो पहले तो पूरा घूमे उसके बाद गोंडेल टेम्पर पानी के अंदर है पानी जो है ना बीच में पानी के बीच में है जिसको लाइन लगा के वहाँ पे एक ग्रंथ रखा हुआ उसके अंदर उसमें दर्शन करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है आप सुबह लाइन लगाओ को आप तो आपका नंबर शाम तक भी आए या ना आए कोई चांस नहीं रहता है उसका तो हम लोग गए वहाँ पे पिकनिक मनाए बहुतअच्छा लगा वहाँ पे जाने में बहुत मन लगा वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग भी वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाए इतना लंबा लाइन था जो हम लोग तो देख के ही बोले जो नहीं लाइन नहीं लगाना नहीं तो अभी लाइन लगाएँगे तो फिर कब हम लोग का नंबर आएगा चांस आएगा कोई भी ये है ही नहीं तो हम लोग पास से ही घूम फिर के पूरा घूम फिर लिए वहाँ पे प्रसाद वर्साद लेकर के फिर वहाँ से घूम फिर के खाना वाना खाकर के पिकनिक मनाकर के पूरा घूम के वहाँ से हम लोग जब घर के लिए निकले तो हम लोगों को वहाँ वहाँ हम लोग को वहाँ से ट्रेन से ही अमृतसर जाना पड़ता था वहाँ से हम लोग घूम फिर के तब हम लोग ट्रेन से अपने घर को आ गए